शिक्षा व्यवस्थामे मैथिली भाषाके भूमिका तऽ छै लेकिन आइ काल्हिके जे नेतासभ नेताजीसभ छथिन हुनकासभकेँ नहि तऽ एहि भाषासँ कोनो लगाव छनि आ नहि एहि भाषाके जानकारी फेर ओहिमे हमर भूमिका अपन जतेक भी पौराणिक सांस्कृतिक संस्कार यए ओहि सभकेँ एहि भाषासँ जीवित राखल जाइए आओर मैथिली भाषा के अपन ग्रामीण क्षेत्रमे सभसँ ज्यादा इएह चलैए मैथिलीए भाषाकेँ प्रचार प्रसार यए शहरी क्षेत्रमे आर आर भाषाके होइत छै लेकिन गाँव घरमे आपसी बोलचाल भाव अभिव्यक्ति जतेक भी चीज यए सभ एहि भाषाके अन्तर्गत आबैत मने कयल जाइत छै हँ आर हम तऽ एहि भाषाके जतेक प्रचार प्रसार हुए एहि चीजके कोशिश करैत रहब